मां पंहिंजी पंहिंजो खाधो ॾाढो सुठो ठाहिणु चाहींदी आहियां उहो मां चवंदी आहियां कीअं ठहे हिन करे मां बज़ारी पीसयलु मसाल्हे जो इस्तेमालु न कंदी आहियां मां पंहिंजो खड़ो मसाल्हो धाणा थी विया हैड थी वई मिर्च थी विया कारा मिर्च थी विया गरम मसाल्हो थी वियो इहो मां सॼो खड़ो घुराईंदी आहियां पोइ मां मिक्स मिक्सीअ में पीसे ठाहे मां हुन जो इस्तेमालु कंदी आहियां हुन जे खाधे जो स्वादु ई अलॻि आहे जीअं मुंद अनूसारु मैथी न लहंदी आहे मैथी लहंदी आहे त मां उहा सुका ठाहे कस्तूरी मैथी ठाहे रखंदी आहियां पोइ हुन समय में उहा कंदी आहियां त पोइ ॾाढो उहो खाधो स्वादीष्ट सुठो ई ठहंदो आहे